हमारे क्षेत्र में तो हमारे शेत्र में तो नौक की आस में पागुन पाग है बान्वारी गीत गाते हैं और जैसे त्यौहारों के बारे में बात त्यौहार तो जैसे दशहरा दिवाली होली ये हमारे इधर प्रसिद्ध है जैसे लोककथा लोककथा की बात की जाए तो जैसे माँ परायण ये और जैसे कथा भागवत जैसे प्रसिद्ध हैं मतलब ये होते हैं हमारे इसमें मालवा में और लोकनृत्य की बात करें लोकनृत्य में तो जैसे यह फागुने महिलाएँ यह गीत इत गाती हैं यही प्रसिद्ध है हमारे इधर तो अलग से तो कोई नहीं करते ऐसा और जैसे जैसे